प्रणाम क्या हाल है हम लोग मनाते हैं पहले नेहा खाते हैं तब खाती चार दिन तीन दिन होता है चौथा दिन में फरना होता है तो हम लोग मनाते एक दिन नहा खाते हैं गोहूँ चाउर कूटते हैं एकरा बाद बाज़ार करते हैं केला किनते है अंगूर पिनते हैं सेव किनते हैं केला किनते हैं सब किनकर ता खरना हम फिन सहते हैं तो ऊ दिन लोग अथि करते हैं पान का सेली सब ढाका लोग खरना पर कर कर खरना कर लेते हैं खीर पूड़ी बनाकर ऊ ता खरना दिन खीरी पूड़ी बनती हैं करहाते हैं लोग खरना कर का प्रशाद लोग बच्चा लोग घर परिवार के लोग खाते हैं तब छठ पूजा के लोग ओ ठकुआ बनाते हैं केला किनते है अनार किनते हैं ई सब चीज़ किनकर आम किनते हैं तौ ऊ सब बना सनाकर ता घाट पर लोग पहुँचते है पानी में खरा होने वाला पानी में खरा हो जाते हैं जे लोग नहीं पानी में खरा होता है ऐसे लोग ए बैठे का समय आते हैं सूरज उगने के दिखाते हैं सूरज भगवान का लोग हाथ उठाने के लोग अथि कर लेता है हाथ उठाते हैं पठ हैं उठाकर हम लोग नहा धोआकर कपरा ओपरा फ़िर तो अपना घरा पास आते हैं हाँ बहुत अच्छा से हम लोग मनाते हैं छठ पूजा उसका फल होता है सब लोग फल खरीदकर सब सूप में सजा ओजाकर सब लोग घाट पर जाते हैं हुआँ अरक ओरक पड़ जाते अपना घरा पास आते हैं फ़िर भियानो का जाते हैं दिने सुबह सुबह जाते हैं फ़िर हुआ से लोग ओ का हाथ ऊथ उठाकर सूरज को देखकर लोग अपना अपना घर कपड़ा लत्ता पहनकर नया नया फ़िर अपना घर पर वापस आ जाते हैं

सुबह में अब करना होते हैं ता दाल भात चावल बनते हैं पापड़ ऊपड़ छनाते है जे खाने वाला है ऊ लोग मीट मछली बनाते हैं खाते हैं जे लोग नहीं बनाते खाते है ऊ लोग सादा खाना खाते हैं पूजा फ़िर सामान चढ़ा कै आते हैं घाट पर से ऊ लोग घड़े घड़े लोग पन्नी में पहुँचाते हैं जिसको परनी नहीं हुआ उसको पास जाइए अपना बेटी पुतों कन जाते हैं घाट पर से आते हैं खा पीकर ठीक है मिलकर बात करते हैं